जय झूलेलाल छा तव्हां कॾहिं विदेश में पखियुनि खे ॾिसण विया आहियो त हुनजे जवाब में मां हीअं चवंदमि न मां कॾहिं बि विदेश में वेई न आहियां मां कॾहिं बि ॿिए देश में पखियुनि खे ॾिसणु न वेई आहियां मूंखे रंग बिरंगी नंढा वॾा पखी ॾिसण ॾाढा वणंदा आहिनि नंढे पख वारा वॾे पख वारा नंढी चोच वारा वॾी चोच वारा रंगबिरंगी कलर वारा नंढा वॾा सभु तरह जा पखी मूंखे ॾिसण ॾाढा वणंदा आहिनि हा हिते सूरत में सियारे में मकाई पुल ते सुबुह जो विदेशी अछा कबुतर ईंदा आहिनि साल में ॿ टे महीना हिते सूरत में रहंदा आहिनि मां पंहिंजे परिवार सां हुन पखियुनि खे फिका गाठिया खाराइण वेंदी आहियां उन्हनि खे ॾिसी देसी कांव भी गाठिया खाइण अची वेंदा आहिनि देशी ऐं विदेशी ॿई कबुतर जी आवाज़ उन जी कांव कांव सां वातावरणु ॾाढो मनमोहक थी वेंदो आहे ॿारनि खे बि इहो दृष्य ॾाढो वणंदो आहे हा हिते सूरत में हिकु किस्ना नेचर पार्क आहे मां पंहिंजे परिवार सां हुनजी मुलाकात वरिती आहे उहो पार्क डुमस रोड इंटरनेशनल एयरपोट पेसूअ में आहे उन में सौ तरह जा अलॻि अलॻि तरह जा पखी एकवंजाह तरह जी मछलियूं ऐं तेरहां तरह जा जानवर आहिनि उन्हनि खे ॾिसी दिलि ॾाढी ख़ुशि थी वेई ॿारनि खे बि ॾाढो मज़ो अची वियो मां ऐं मुंहिंजे ॿारनि रंगबिरंगी तोतनि खे कुल्हे ते खणी करे फोटू बि कढायोसीं उन पार्क में मोर बि हुया जेके पख फहिलाए वेठा हुआ सच में मोरनि मनु मोहे छॾियो उहा सीन ज़िंदगी भर यादि रहंदी वापसि अचण ते दिलि ई न पेई थिए ॿारनि खे त जबरदस्ती पकिड़े वठी आयासीं उहे त अचण जी न पिया करनि झुलण साईं चाहींदा त असां विदेश भी यात्रा कंदासीं ऐं विदेशी पखी बि ॾिसंदासीं इहा आसि साईं ज़रूरु पूरी कंदा जय झूलेलाल